मां जॾहिं स्कूल में पढ़ंदी हुअसि त मां आर्ट इलाही सुठो ठाहींदी हुअसि सभु चवंदा हुआ मूंखे ठाहे ॾे मूंखे ठाहे ॾे लेकिनि मां चवंदी हुअसि पहले मां पंहिंजो ठाहे वठां पोइ मां तव्हांजो ठाहे ॾींदसि मां सभिनी जी मदद बि कंदी हुअसि लेकिनि जॾहिं मुंहिंजा माउ पीउ मूंखे चवंदा हुआ कि रंग न वठी ॾींदमि या छा आहे भई महांगा था पयनि या छा आहे मां जो आहे पेंटिंग बि सिखी आहे मां पेंटिंग बि कंदी हुअसि मां पेंटिंग जो आहे जॾहिं मां पंहिंजो पंहिंजे पेरनि ते बीठसि यानि ब्यूटी पार्लर जो कोर्स मां कयल आहे मां ब्यूटी पार्लर जो मां कमु करे करे मां पंहिंजा रंग वठंदी हुअसि पाणे ई मां पाणे मां मुंहिंजा पंहिंजे लेकिनि दुल्हन बि मां ठाती हुई हुन पेंटिग सां त जाम पेंटिंग मां कंदी हुअमि त सभु चवंदा हुआ मूंखे ठाहे ॾे मां पंहिंजे घर में सीनरी लॻायां हीअं करे करे मूंखे मुश्किल जा बि सामना इलाही करिणा पिया अहिड़ी ॻाल्हि न आहे कि इहे सभु मूंखे मुंहिंजे माउ पीउ या मूंखे भावरनि मूंखे उहो कयो लेकिनि मुंहिंजे भावरनि मूंखे इलाही कयो अहिड़ी ॻाल्हि काने कि मुंहिंजे भावरनि बि न पुछे मुंहिंजो वॾो भाउ मूंखे इलाही पुछंदो हुओ मुंहिंजो पीउ वरी बि हिकु दफ़ो मना कंदो लेकिनि मुंहिंजो भाउ चोरी छुपे करे मूंखे वठी ॾींदो और हिन ॻाल्हि ते मुंहिंजो भाउ इलाही मूंखे सपोट कयई ऐं मुंहिंजे भाउ बि मूंखे रंग वंग हे हो वठी ॾिनई और इलाही मूंखे बढ़िया लॻंदो हुओ कि मुंहिंजो भाउ मुंहिंजी मदद करे थो ऐं जो आहे मूंखे ड्रॉइंग ड्रॉइंग इलाही पसंदि हूंदी हुई ऐं हीअं लॻंदो हुओ कि मां हुन में वेठी हुजां हुन में वेठी हुजां मां ठाहींदी रहां मां कंदी रहां इहे ठाहियां अॼु उहो ठाहियां अॼु दुल्हन ठाहियां अॼु परिवार जी तस्वीर ठाहियां इहे त अञा बि मूंखे हेॾो शौक़ु आहे कि मां जो आहे सोचंदी आहियां कि मां इहे कमु कयां उहो कमु कयां लेकिनि जो आहे